हाँ ऐसी कोई किताब तो नहीं पढ़ी लेकिन अक्सर न्यूज़ पेपर में कुछ कहानी आती है वो कहानियाँ बहुत ही भावुक होती है और वह मुझे अंदर तक हिला कर रख देती हैं उसमें कई चीज़ें ऐसी होती है जो आपकी आत्मा को झकजोर देती है जैसे अगर कोई बच्ची है जिसके माता पिता नहीं है उसके बारे में कोई कहानी होती है या कोई औरत है उसका पति छोड़ देता हो उसके जीवन में बहुत सारा संघर्ष से गुजरना पड़ता है और उसके बच्चे बड़े होने के बाद भी उसको उस चीज़ के बारे में बोलते क्या आपने हमारे लिए क्या किया है ऐसी कई चीज़ें होती है जो छोटी छोटी कहानी भी देखतें हैं तो वह कहानी में रुला देती है लेकिन ऐसी हमने कोई अभी तक पुस्तक नहीं पढ़ी है जिसमें ऐसी कोई कहानी देखी हो बहुत बड़ी